सुबुहु सुबुहु त पहिरों मां उथी करे दंत दंत मंजनु कंदो आहियां पोइ सनानु कंदो आहियां पोइ कॉलेज लाइ तयार थींदो आहियां ऐं पोइ कॉलेज वेंदो आहियां ऐं पोइ कॉलेज में पंहिंजे सुठे दोस्तनि सां गॾु मज़ो करे करे पोइ वापसि ईंदो आहियां ऐं थोरी देर गॾु में आरामु कंदो आहियां पोइ पंहिंजे लाइ बुक्स पढ़ंदो आहियां मूंखे बुक्स पढ़नि जो बि जाम शौक़ु आहे ऐं बुक्स पढ़े करे पोइ राति शाम ऐं टाइम ते मूंखे क्लासिस वञिणो हूंदो आहे पोइ क्लासिस वेंदो आहियां ऐं पोइ क्लासिस तव्हां अची करे पोइ राति जो हिकु रोज़ु मूवी ॾिसण वेंदो आहियां